जों जोङो न'खरखौ मोजाङै लाखिनांगौ बे न'खर मोजां लाखिनाया हाग्रा बायदिसिनाफोरखौ फोसाबनांगौ प्लासटिकफोरखौ मोनसे जायगायाव जमा दोननांगौ आरो बटल बायदिसिनाफोरखौबो जोङो दस्रायाव जमा दोननांगौ जाहाथे जोङो साब सिखोन खालामनांगौ आरो उसुं उला बायदिसिना हाग्राफोरखौ जोङो एवस्रांनानै उसुंफोरखौबो जों सनलानानै मोजां साब सिखन खालायनांगौ होमब्लासो बेमार आजारा जोबनानै थाङो दा जोङो अनेखबार मालायखौबो बुङो बेखौबो दा जों बुंनायाव जोंनि गामियाव एफा एफा रोंनायबादि जाहैबाय नाथाय न'खरफोरखौ साब सिखोन खालामनानै आरो न'खरफोरखौ खालामखांनानैब्लाबो जोङो रायजोफ्रा जोङो सारिय'फाले हाग्रा दुनायफोरखौ एवस्राङो एवस्रांनानै एखमब्ला समाव जोङो रायजोआनो ज'ज' गनाफाथि लालायनानै जोङो हाग्रा एवो बोसोराव खेबनै खेबथाम ओरै आमथिसुवा आरो बैसाग मास बोसोर गोदान मोनहां मोनहांआव आरो बिनिफ्राय जोङो गारजा फुजा होनायाव जोङो माबाखौ जोङो जायगाखौ फोसाबो जाहाथे जोङो लेथ्राखौ दादोन होननानै जोङो रायजो राजानो जोङो ज' सावरायनानै मोनसे थिरांथा लाबाय आरो बे थिरांथा लानायाव जोंनि दा गामिया इसे मोजाङै मोजां साब सिखन जानो लागै हमदों नाथाय जोङो मन्दिराव जोङो गोदान मन्दिर सोरखारनिफ्राय थाखा मोननानै जों गोदान मन्दिर बानायदों मन्दिरखौ दाबो साब सिखन खालामनानै मन्दिरखौ हायाब्लाबो जोङो मन्दिराव जोङो आर'ज खनो आरो मन्दिराव जोङो फोसाबो दाबो थांनानै नायोब्ला जोंनि मन्दिरा जोबोद मोजां आरो जोङो दा फुरा हाजोबाखै मन्दिरखौ लुनो जोङो मन्दिरखौ जों साब सिखोन खालामो आरो जोङो गारजा फुजा होनाय जायगाखौबो जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दोना जोङो एवस्रांनानै साब सिखोन खालामो जोङो बहाय औवा बागान औवा बागान गायब्लाबो दालाय बायदिसिनाफोरखौ फोसाब हैयो जाहाथे जोङो मोजां जेथ' मोजां खालामनानै दोननो हायो हयथ जोङो रायजो राजाखौ जोङो थोननाय जायो आरो जथ' मोजां दोननो हायो साब सिखोन दोननो हायोब्ला जोंना बेमार आजार बायदिसिनाफ्रा फैनाय नङा होननानै जोङो मुरबि मानसिफ्रा जोङो बादा होयो जा माबा बोसोन होयो जाहाथे मोजाङै मोजां साब सिखन गामिखौ लाखियोब्ला जोंबो नाम मोनगोन दा जोंखौ नुनानै दस्रा जायगानि मानसिफ्राबो सोलोंहैनो हागोन आरो बेनिफ्राय दस्रा जायगायावबो जाहाथे जोङो बयखौबो आसा खालामो जाहाथे जोंनिबादि साब सिखन खालामनानै लानो हायो साब सिखन खालायोब्ला बेमार आजार अनेखबार अनेख बेमार फैयोब्लाबो बेफोरबादिया जोङो आर'ज खननानैब्लाबो मन्दिरफ्राव जोङो गाबखनानै जाहाथे बेमारफोरखौ फैहोनो हाया होननानै जोङो गाबखयोब्ला भगबानाबो जोंखौ अनो आरो जोङो साब सिखनखौ जेब्लाबो खालामबाय थानांगौ साब सिखन नङाब्ला भगबानाबो जोंखौ अननाय नङा आरो बेमार आजारा साबफानो हागौ